आंहा दमासिनि माबा दस केजि माइब्रा सोमखाबाय आमफ्राय पास केजि माबा फिथा जानो थाखाय पास केजि माबा फिथा सोमखाबाय आंहा फिथाबो बानायनसै आमफ्राय लारु एनथाव

सिबिं दंखायो सिबिं दंखायो आमफ्राय सोरबा सोरबा जेन'बा सिबिंखौ जाया नालाय उदै दुयो होनो ओंखायनो मेथायनिबो सावनोसै आमफ्राय लारु सावनोसै ओं ओं

जोंना मानसि बुरजा नालाय जाथि बंस'नोबो एसे हरनांगौ ए

औ ए बैसागु सम दमासि समआव जानो लुबैथारोहाय

ए ओं

ए ओ खस्थ'बा ए

ओं

समाव जानो लुबैखाथारो

दे